आं जी आं जी छे सौ रपे दा खरीदना ऐ लैना ऐ कुछ खरीदना ऐ आं जी जेह्ड़ा उऐ होंदा दौ किस्म दे होंदे ना इक्क मुड़ने आह्ला होंदा इक्क इंया बी होंदा इक्क बसार आह्ला बी होंदा ते ओह् किसै दे बी पैसे लैगे अंजी अच्छा असें मोमी लैने आं जी मिगी अंऊ देई सकनी सौ रपेआ चलो फिर बी तुस लेई लैगे अच्छा ओह् ठीक ऐ तुस लेई लेआं ठीक